مجھے فوٹو گرافی کرنے میں کافی دلچسپی ہے نیشنل لیول پہ انڈس لیول پہ فوٹو گرافی ہوتی ہیں اور اُس میں اکثر میں پارٹ لیتا رہتا ہوں نیشنل ہو گئی یسٹرڈے اُن کی ہو گئی اُس میں سب سب سے پہلے ویب سائٹ ہوتی اُن پہ ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے فارم بھرنے کے بعد فیس وغیرہ ہے وہ دینی ہوتی ہے اُس کے پھر بعد وہ ہم سے کچھ فوٹوز وغیرہ مانگتے ہیں جو ہمارے کلک فوٹوز ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تب وہاں ہمیں وہ بُلاتے ہیں وہاں پہ پھر ہمیں وہ الگ الگ طریقے کے اینگل سے فوٹو لگوا کے فوٹو کھنچواتے ہیں کہ کس طریقے سے فوٹو کھینچ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اُن کا فوٹو کس طرح سے کھینچنا ہے اُس میں سے وہ کچھ کرواتے ہیں اور مجھے کافی دلچسپی ہے میں اکثر وائلڈ لائف کے بھی ورلڈ لائف بھی فوٹو بھیجتا ہوں اور کسی بھی مونومینٹس کے ہو گٮٔے یا کسی بھی فیملی وغیرہ کے بھی میں فوٹو کھینچتا رہتا ہوں اور بہت طرح طرح کے فوٹوز اور دلچسپی ہے مجھے فوٹو گرافی میں